आमच्या गांवांत जें स्कूल आसा आजून पासून थंय जायते चॅलेंजीस आसा म्हाका दिसना की आमी एडवांस जाला म्हणून आनी स्पेशली आमी प्रायवेट स्कुलान जेन्ना पळयता ती स्मार्ट बोर्ड यूज करतात प्रोजेक्टर यूज करतात स्क्रीन यूज करतात पूण आमचे गव्हमेंट स्कुलांत आजून असले कांय एडवांसमेंट येवंकूच ना सो म्हाका दिसता एडवांसमेंट हाडप हें खूब गरजेचें कित्याक आमचीं भुरगीं ल्हान आसतना पसून मोबायलाचेर आसता आनी तेंचें फिफ्टी पर्संट ऑफ द एडुकेशन आवय बापूय मोबायला कडल्यानच करता सो म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट स्कुलान पासून जायते एडवांसमेंट येवपाक जाय आनी जाता तितलें स्मार्ट स्क्रीन यूज करप वा स्मार्ट टॅक्नोलॉजी वा एडवांस टॅक्नोलॉजी यूज करपाचे